ہیلو سر آپ نیو ممبئی ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے آپ کے یہاں سے ایک مٹن بریانی اور ایک چکن برا اور چکن ٹنگڑی جو ہے آرڈر کیا تھا لیکن میرے پاس جو آپ کا آرڈر موصول ہوا اس میں مٹن بریانی کی جگہ چکن بریانی آ گئی تو یہ میری شکایت ہے آپ سے کہ جب کوئی بھی آرڈر دے تو اس کو غور سے سنیں میرا آرڈر نمبر تئیس تھا اور یہ بھی سنیں کہ انسان کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کھانے کی جو بھی اشیا ہے وہ کن اشیا کا مطالبہ کر رہا ہے تو ان مطالبات کو سمجھیں اور اس کے بتائے ہوئے آرڈر پر ہی وہ چیز بھیجیں یہ نہ ہو کہ آپ میں نے آپ سے منگایا کچھ اور آپ نے کچھ بھیج دیا جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور پھر آپ کو بھی تو اس بات کا خیال رکھیں اس لیے میں نے آپ کے پاس شکایت درج کی تو آئندہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے امید ہے ہمیں اور اگر آپ ایسا نہیں رکھتے ہیں خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے سے آپ کے ریستوراں سے لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آگے سے ایسی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہوگی